हाँ एक बार मैंने घर एक एक रूम बनवाया जो कि हमके पंखे की आवश्यकता थी तो मैंने मार्केट गया वो कि एक भाई के कहने के पर तो उनका परिचय था तो वहाँ गया तो वहाँ मैंने एक किनारे गाड़ी खड़ा किया कि वहाँ पुलीस आ ना जाए बाद में कि दिक़्क़त हो जाए कि पैसे चलान कर दे इसलिए मैंने चलान कर दे इसलिए मैंने वहाँ एक किनारे गाड़ी को खड़ा कर दिया गाड़ी खड़ा करने के बाद मैंने अंदर गया तो बहुत बड़ा हॉल की तरह उनका जगह था जो कि वहाँ पर मैंने देखा बहुत अच्छा अच्छा पंखा था और जिसे कि मैंने उस पंखे को देखते देखते और एक पहचान में आया जो कि आया ऊषा के नाम से पंखा को ले लिया जब ऊषा ले ऊषा पंखा को लेकर देखा तो उन्होंने कहा कि कि मैंने पूछा कि कितना दाम है तो उन्होंने कहा कि बाइस सौ है तो मैंने कहा तो हम तो पैसा कम लाए हैं तो उतना तो नहीं दे पाएंगे तो कहें कि तब कैसे होगा तो मैंने कहा कि कुछ कम करिए तो उन्होंने अठारह सौ पर आए तो अठारह सौ न करके तो मैंने कहा कि और कम करिए हमारे पास तो सोलह सौ रुपए हैं तो सोलह सौ से सत्रह सौ हुए उ दुकानदार सत्रह सौ के बाद सोलह सौ पर दे दिए कि चलो अच्छा भाई आपके परिचय से आया है आए हैं इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ कि सोलह सौ में ले लीजिए तो बल्कि मैंने कहा कि भैया हमारे पास तो चाय पानी के लिए भी एक भी पैसा नहीं बचा कम से कम दस बीस रुपया तो और दे दीजिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छा भाई हमारी ओर से चाय पी लीजिए तो चाय पीने के लिए दस ठेन दस रुपए दिए और चाय के नाम पर और ऊ भी लेकर हम आए आए देखें तो मैंने जब लगाया पंखे घर में तो बहुत अच्छा पंखा चला और आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पंखे भी हैं और उनके माध्यम से कई बार भी वहाँ गया सामान लेने के लिए और धू दो पंखे और लाए और मेहमान आ गया मेहमान भी उनका आनंद ले रहे हैं और सबको गर्मी का के लिए आनंद में ही आनंद हो रहा है